हँ

की समाचार छो ओनहुका

ओ जहर ओहर खाइके चाही हँ हँ

हँ सब अथी अर करतै आओर देखि

हँ सामनोमे सबचीज लए रहलो हन लुटि रहलो हन केओ ध्यान दै बला नहि ओकरासँ मिलै रहै छै तऽ लेकिन अपना एने

नहि नहि एनहुका ओना नहि करैत छै अपना देनुकन ओ सबमे बहुत बढ़िआँ छै हँ ईसब बाहरेमे होइत छै हँ लेकिन देखो ने अपना दने एना नहि होइत छै ईसब बाहरमे होइ छै अपना सब बाहर जाइत छियै तब ईसब सुनलहुँ सामने

हँ से बात तऽ छौ हँ मिलले ओकरासँ रहैत छै तऽ जे मन होलऽ से पहिने ओकरा चोरबे डकैतबा मिल लै छै हँ हँ ओहए ने नहिए लेकिन देखहो अपना दने एना एना नहि होइत छै हूँ बिहारमे हमरा बेगूसरायमे हूँ देखहो बढ़िएँ होएतै ओहए ने बढ़िएँ होएतै देखहो ने नहि ने होतऽ ओना बहरा नहि ओना होइत छै हँ